कपिड़नि खे धोअण जे लाइ सभिनि खां पहिला मां अछा कपिड़ा ऐं रंगनि वारा कपिड़नि खे अलॻि कंदी आहियां पोइ मां उन्हनि खे धोअण जे लाइ मशीन में पाणी भरींदी ऐं उन में सर्फ डीटरजन्ट विझंदी आहियां कपिड़ा मशीन में धोआई वञनि पोइ कढी करे सोटीअ सां धोअंदी आहियां साफ़ु पाणीअ में धोई मशीन जे ॿी बाजू सुकण जे लाइ विझंदी आहियां उन में कपिड़नि मां वधारे जो पाणी निकिरी वेंदो आहे पोइ उन खे ॿाहिरि नोड़ीअ ते सुकण जे लाइ विझंदी आहियां मशीन में कपिड़ा धोअण सां पाणीअ जी बि बचति थींदी आहे सियारे में ऐं गर्मीयुनि में सुठी तरह सां ॿाहिरि उस में नोड़ीअ ते कपिड़ा सुकणा विझंदी आहियां बरसाति जे मौसम में घर जे अंदरि नोड़ियूं ॿधी उन ते कपिड़ा सुकणा विझंदी आहियां हिन सां कपिड़ा सुठी तरह धोआई वेंदा आहिनि ऐं पाणीअ जी बि जाम बचति थींदी आहे